यहाँ पर रास्ता ओ सही नहीं है इसलिए इमलेस को फ़ोन करते हैं तो भी जल्दी से नहीं आ पाता है इसलिए बहुत दिक्कत होता है किसी को कुछ मर्ज़ हो गया मारे आ पति को कैंसर हो गया था इसलिए इमलेस नहीं समय से आ पाए अस्पताल ले जाते ले जाते बहुत तकलीफ़ हो गए बहुत देर हो गई क्या करें इसलिए कई ला सही से नहीं हो पाया और बहुत देरी हो गया जाते ही जाते नंबल लगाते लगाते अस्पताल में पहुँचे वहाँ भीड़ लाइन लगी थी बहुत दूर तक इसलिए देरी हो गया उनका इलाज अच्छे से नहीं कर पाएँ पैसे भी नहीं थे औ सरकारी अस्पताल में था इसलिए हम इमलेय जब देरी आई तो देरी से पहुँचे रास्ता नहीं सही यहाँ इमलेस वाले सुनते भी नहीं है दस बार फ़ोन करो तब आते हैं इसलिए हम लोग सही अस्पताल पहुँच नहीं पाते हैं इसलिए अब हम लोग को देरी होता है हर चीज़ में तकलीफ़ हो जाता है दवा में उसमें क्या करे इतना दूर है कैसे हम लोग जाएँ साथ में पैसे भी नहीं हैं कि खुद का गाड़ी करके हम जा सकते हैं एमुलेस सरकारी है इसलिए को फ़ोन करते हैं ओ भी सही समय पर नहीं आ पाते हैं ऐसे में जिसका ज़्यादा मार्ज खत्म ना खतरनाक है तो क्या करेगा घड़ी में दम देते हैं और क्या कर सकते हैं गरीब को कौन समझेगा गरीब का कोई नहीं हैं इसलिए हम लोग जो होए उ सही हैं क्या करें